आटसा नोंथाङा अला ड्राइभार ना आटसा आङो मानि नोंथांनि कारखौ गोनां जादोंमोन दा नोंथाङा सोलाबगोन नामा आंखौ ड्रप खालामनो आंनि न'आ बेंटल बेंटलनिफ्राय आङो बङाइगावसिम थांगौमोन दा नोंथाङा नोंथांनि गारिखौ आं नोंथांनि गारिजों आंखौ ड्रप खालामनो हागोन नामा दिनैनि डेटआ जाहैबाय थामजि सेप्तेम्बर दा नोंथाङा बे थामजि सेप्तेम्बारआव आंखौ लांफैनो हागोन नामा माने जोङो साबासो जागोन सरि साबा नङा साब्रै जागोन दा नोंथाङा जों साब्रैखौ बेंटलनिफ्राय बङाइगावसिम दोनहैनांगौ नोंथाङा आंखौ लांफैनो हागोन नामा जोंखौ नोंथाङा हायोबा थाबैनो लांफैदो